मूंखे गेम रमण इलाही वणंदी आहे छा करे गेम रमण खां मूंखे इलाही ख़ुशी मिलंदी आहे मां त इलाही तरह तरह जी गेमूं रमंदी आहियां त मूंखे चेस रमण इलाही वणंदी आहे छा करे चेस में मुंहिंजो माइंड वधीक होशारु थींदो आहे ऐं चेस में मां रमे रमे करे माहिर थी वई आहियां छा करे त चेस मां सॼो डींहुं ऐं सॼी राति रमण जी ट्राए कंदी रवंदी आहियां ऐं चेस रमण खां मूंखे ख़ुशी मिलंदी आहे ऐं चेस रमण खां मां माहिर थी वई आहियां मां सभिनि खे चेस रमण खां मां सभिनि खे हराए बि सघंदी आहियां